म्हज बाबतींत ऑर म्हाका दे म्हाका तरी दिसता की पेंटिंगाचें आमकां स्कॅचींग तीं पिशॉलां वापरचे परस पेंसिलेनूत स्कॅचींग केल्लीं चड बरीं किद्याक आमकां तीं पिशॉलां बीन समज तर आमी चड यूज केलीं अशें तुका हो कलर ते कलरान फेड जाता देखून आमक करपाक सुद्दां त्रास लागता सो इवन तीं आतां हांयेन पेन जशें की हांवेन स् पेंसिल्स स्कॅचींग म्हळ्ळां पेंसील स्कॅचींग कस जाता की एक पेंसील आसा ते पेंसिलेक आमी तुक अशें तें पेंटिंगाकूत अशी खूब तरांच्यो अश्यो पेंसिली सा पेंसिल्स एवलेबल आसता बुक स्टॉलांस सो ती तुमकां अशी नंबर वायज आसता सो तुका खंयची जाय ती बारीक जाल्या बारीक वापरपाक मेळटा मोटी जाल्या मोटी वापरपाक मेळटा तशें पे ब्रशांचो पेंटींग ब्रशांकूय आसता पूण तें कितें आसता एक समज तर तुका कलर हांगसल्लो थंय थंय लागलो जाल्या तो तुका धुवपा पडटा ऑर पुसपा पडटा आमचे पेंसिले बाबतींत तशें कांय ना तुक पेंसिल्सचें शेडींग तुका कितें करपाक मेळ समज ती आत चड मोठीआसा तुका ती चड शार्पन करून ती बारीक करून तुका जाय तशी लावपा मेयटा तशें क थोडे कांय जाणाक पिशॉलांनी करपाक आवडता कांय जाणाक पेंसिलेनी करपाक आवडता पेंसिलेन केले जाल्यार बरें एकदांचें तें तुका सारकें तुक तुका जशें कंफर्टेबल आसा तशें तुका करपाक मेयटा कलर तशें मदींकूय तुक इवन तीं स्कॅच पॅन्सां तीं सुद्दां यूज करपाक मेयटा ये वॉटर कलर्ज ऑर एनी खंयचे समज कसले कलर्ज आ प क पोस्टर कलर्ज ऑर आनी खंयचे तेंचेर तुक आमकां आतां तुका स्कॅच पॅन लावपाक मेयणा ती किद्या तें मागी फेड जाता एक तर सुकली बीन न्हू ती फेड जाता पेंसिलेन कश कितें तुका तुक पेंसिले वयल्यान कितेंय लावपा मेयटा तुक वोयल्यान तितूंत भितर पॉ वॉटर कललूय घालपा मेयटा स्कॅच पॅनूय यूज करपाक मेयटा मागीर वॅक्स कलरूय यूज करपाक मेयटा तशें कितेंय करपाक मेयटा इवन समज तुगे कितें मिस्टेक सुद्दां जाली तुका इरेजर घेवन तें रब करपाक मेयटा इवन आमी समज पेंसिलेन समज तर केले जाल्यार तेक लागोन म्हाका तरी दिसता की आमी पेंसिलनूत केल्लें बरें